हमें चिड़ियों को जो है खाने के लिए गेहूँ वग़ैरह डालते हैं और वह गौरैया वग़ैरह हैं उनकी आवाज़ हमको बहुत पसन्द आती है इसलिए हम उनको पाले भी हैं दो चार पाँच चिड़िया है हमारे पास इसीलिए उन उनको हम को पसन्द लगता है क्योंकि यह चिड़िया बहुत सुझाव अब यहाँ कम दिखाई पड़ती है इसलिए हम इनको पसन्द करते हैं क्योंकि साफ़ सुथरा रहती हैं यह और चिड़ियों से सब यह चिड़िया जो होती है सब साफ़ सुथरा रहती हैं इसलिए जो है इनको हम सुझाव आपको बता रहे हैं और इसके बाद में जब यह चिड़िया जो है सबसे स्वच्छ चिड़िया होती है कीड़े मट मकोड़े नहीं खाती हैं ज़्यादातर यह ज़्यादातर दाने और चावल यही खाती हैं और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खाती हैं इसलिए जो है इनको हम पसन्द करते हैं कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो फ़ालतू जैसे कीड़े मकोड़े खाती लेकिन यह चिड़िया जो है बिल्कुल साफ दाना खाती हैं इसलिए इनको मैं घर में रखता हूँ और हैं भी हमारे आँगन में अभी देखो अभी इसी वक्त भी हैं जब सुबह उठते हैं सुबह थोड़े मुट्ठी भर दाने दे देते हैं तो उसमें आ जाती हैं और यह खाने पीने लगती हैं और उधर पानी वग़ैरह रखा रहता है उसमें पानी पीती हैं आराम से चूँ चूँ चूँ की आवाज़ करती हैं छोटे भी बच्चे इसमें आते हैं इसलिए जो है हम इनको पसन्द करते हैं और इनको मैं चाहता हूँ कि अपने हमारे देश में कम चिड़िया रह गई हैं ज़्यादा नहीं हैं लेकिन इसलिए इनको पसन्द करते हैं यह घर के अन्दर एक अपना रहने के लिए अस्थान बना लेती हैं और इनको इनके रहने से घर घर में जो है आराम रहती है और किसी प्रकार की आपदा आने पर यह सुझाव सही देती हैं पहले यह लोग यह चिड़िया जो है अपने आप को उसमें कर देती हैं उसके बाद यह चिड़िया इन चिड़ियों के ऊपर जो आपदा होती पहले आती है इसलिए यह गौरैया चिड़िया जो होती हैं सबसे बेस्ट चिड़िया होती है सबसे सही इसलिए क्योंकि यह चिड़िया जो है बढ़ियाँ पक्षी है गौरैया के मुकाबले कोई पक्षी और है नहीं क्योंकि कीड़े मटो मकोड़े को नहीं खाती हैं यह शाकाहारी भोजन करती हैं जैसे गेहूँ है चावल है और छोटी छोटी चीज़ें यह चीज़ें खाती हैं यह और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ यह नहीं खाती हैं साफ़ सुथरा सामान साफ़ सुथरा दाना साफ़ सुथरा दाल साफ सुथरा पानी पीती हैं यह चिड़िया कभी इधर उधर नाली वग़ैरह में पानी नहीं पीती हैं ये जब भी पिएँगी तो बाल्टी है या घड़ा में रखा पानी है सफा रखा है उसी में ही पानी पीती हैं इसलिए यहाँ पर गन्दगी ज़्यादा गन्दी चिड़िया यह नहीं होती है और चिड़ियों के मुकाबले से यह सबसे स्वच्छ चिड़िया है यह कम अब दिखाई पड़ती हैं क्योंकि यह गौरैया चिड़िया जो है यह घोंसला घर में बनाती हैं किसी भी प्रकार के ऐसे कच्चा घर है या पक्का घर है तो उसमें घोंसला रखती हैं क्योंकि यह स्वच्छ जगह पर मनुष्य के ही आकर्षण के ही नजदीक रहती हैं इन चिड़ियों का यह मकसद रहता है कि मैं मनुष्यों के मुताबिक रहूँ और जहाँ मनुष्य रहते हैं वहीं मैं रहती हूँ इन चिड़ियों का यह सुझाव है इसलिए मैं इनकी इनकी चाल ओ चलन और इनकी का आकर्षक है उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ इसलिए गौरैया चिड़िया के मुकाबले कोई चिड़िया नहीं है और और चिड़ियों के वह बाद में आकर्षण तो है नहीं यह चिड़िया सबसे अच्छी रहती हैं और साफ़ भी रहती हैं यह चिड़िया गन्दे पानी में नहीं स्नान करती कभी ये साफ़ पानी में स्नान करेंगी जब भी नहाएँगी करेंगी जो आपके घर में किसी प्रकार का पानी रखा होगा गन्दे पानी में न गन्दा खाना खाती हैं न गन्दे बीज खाती हैं यह चिड़िया कभी खेत वग़ैरह में नहीं चुनती है यह चिड़िया घर के आसपास और घर में ही रहने की आकर्षित रहती है यह मनुष्य के ही अगल बगल रहती हैं और यह चिड़िया आगे दूर नहीं रखती रहती है यह मनुष्यों के ही आकर्षण में रहती हैं और इसके अलावा और यह चिड़िया कहीं बाहर नहीं रहती हैं इसलिए मैं यह चिड़ियों को पसन्द करता हूँ गौरैया चिड़िया को

गौरैया चिड़िया को मैं पसन्द करता हूँ